अस जेह्ड़े अपने आने आह्ले जेह्ड़े साढ़ी जनरेशन ऐ बच्चे ऐ जेह्ड़े जेह्ड़े अठमीं अठमीं जां दसमीं दसमी पढ़ा दे बाह्रमीं बाह्मीं च पढ़ा दे जि'ंदा आने आह्ले भविष्य बिच अस उनें एह् अपना समझाने होन्ने अस उनें एह् शिक्षा दिन्ने होन्ने कि जेह्ड़े बीना सोशल मीडिया दे थ्रू जां न्यूज पेपर पढ़ियै जेह्ड़े बी समाचार उनेंगी लभदे ऐ जां पढ़दे ऐ चीजां एह् इंदे कन्नै मि उंदे कन्नै रोवै इंदे कन्नै थोह्ड़ा कनैक्टिविटी जेह्ड़ा बनाइयै रक्खै ताकि इनें बच्चें जेह्ड़े अज्ज दे जेह्ड़े बच्चे ऐ इनेंगी पता लग्गेआ कि साढ़े देश बिच केह् चला दा गरीबी कुत्थै चला दी जां साढ़ी भाशा कुद्धर चला दी ऐ जां साढ़े देश कुत्थै चला दा एह् जेह्ड़ी निक्की निक्की चीजें कन्नै इनेंगी पता एह् लग्गना चाहिदा कि साढ़ा अस कुत्थै चला ने ऐ साढ़ी शिक्षा कुत्थै चला दी ऐ साढ़ी पढ़ाई कुत्थै पुज्जी दी ऐ कन्नै औने आह्ली जेह्ड़ी सिस्टम चला दा ओह् केह् चला दा पूरा ओह्दे च एह् अस इ'यै समझान्ने होन्ने अपने आह्ल आह्ल बच्चें गीां जनरेशन बिच्च साढ़े जेह्ड़े दसमीं पढ़दे बच्चे ऐ जिनें अग्गें उंदा अपना पूरा औना भविष्य दिक्खना अपना उनें उनेंगी इ'यै समझाने होन्ने कि जेह्ड़े न्यूज़ थ्होंदी ऐ समाचार थ्होंदे ऐ जां कुछ ज्ञान मिलदा ऐ जेह्दे कन्नै सानू अग्गें जेह्ड़ा साढ़ा कम्म आवै ते ओह् चीज़ लैनी चाहिदी अस एह् चीज इनेंगी समझान्ने होन्ने इस चीजैास्तै इनें ज्यादा अस बोलने होन्ने कि तुस इंदे कन्नै अपना तालमल बनाइयै रक्खो